हालो सर

हालो सर सर आमकां मात्शी एक क्वेरी आशिल्ली सर आमचो एक पी सी हा न्हू ऑफीसांतलो ताजो मोदें मोदें डिसप्ले वोयता टायप कोत्ता तेन्ना सो किते करपाक शकता आमी थिंगा ना ना फ्लॅट स्क्रिन तो हय डिसप्ले ओ ना सर तो आपशीच परतो येता आनी जेन्ना परतो येता तेन्ना इंटरनॅट कनॅक्शन वोयता इंटरनॅट कनॅक्शन वोयता दिसातल्यान ऍटलीस्ट दोन वो तीन पावटी जाता सर हें मागीर आमी आख्खो परत बोंद करचो पडटा आख्खो सिस्टम आक्को सिस्टम सोमको हय परत सुरू करचो पडटा आनी तेन्ना मागीर सारको डिस्पे येता हय डिसप्ले येता आनी तेन्ना इंटरनॅटूय येता आख्खो बंद कोत्तोकूच होय सर आसा सर पूण ते ओहले प्रोब्लेम दिना होच आमचो पी सी मात्सो आमकां खूब प्रोब्लेम दिवपाक लागला ह्या दिसांनी आ सर आ ओके ओके सर हय हय सर बरें सर बरें बरें सर बरें बरें सर बरें सर बरें सर बरें ओके सर आमी हें सांगले तुमी सांगला तेशे ट्राय करता आनी जायचना जाल्यार धाडून दिता सर तुमचे थंय या या आमी सर मॉल बायो वेर्नांतल्याव ऑफीसांतल्यान उलयता अ मृना मृना कार्दोजो या थेंक्यू सर या देव बरे करूं